جی ہیلو جی السّلام علیکم سر میں آپ کے یونیورسٹی ہی کا اسٹوڈینٹ بول رہا ہوں بلکہ آپ کے ڈپارٹمنٹ سے اشرف میرا نام ہے سیکنڈ ایئر ہے میرا ہاں اصل میں اس سے پہلے بھی کئی بار تو آپ سے ملنا ہوا ہے آپ کے چیمبر میں شاید آپ نام ذہن میں نہ ہو تو سر میں اصل میں سر وہ بلکہ پورے کلاس کے طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے آپ سے بات کرنے کی ذمہ داری لیا ہوں میں اصل میں ایک اسپیشل کلاس کی ڈیمانڈ کرنا چاہ رہا تھا آپ لوگوں سے انتظامیہ سے آپ تو سر جانتے ہی ہیں آج کل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کتنی امپورٹنٹ ہے پڑھنے لکھنے کے ساتھ ساتھ انسان فزیکلی بھی اور پھر دیگر جو نئے اسکلس ہیں اس سے بھی جتنا زیادہ اویر رہے کیریکٹر میں بھی جتنا زیادہ خوبیاں جمع رہیں اتنا بہتر ہے تو ہم لوگ یہ چاہ رہے تھے ہاں ایگزیکٹ لیکن پڑھائی اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہے جو مطلب اب بس تھیوریکل ہے کتابوں میں پڑھائی جا رہی ہے وہ ہمیں عملی طور پہ نہیں کرایا جا رہا ہے

جی جی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ ہو جائے جو ہمیں مزید پڑھائی کے علاوہ بھی اوبھر آل ہماری پرسنالٹی کے لیے معاون ہو ڈیولپمنٹ کے لیے معاون ہو شخصیت کے ارتقاء کے نہیں نہیں بلکہ سارے طلباء ہی ایسا چاہ رہے ہیں سوائے چند کے اور مجھے لگتا ہے اکثریت تو ایسی ہی ہے بلکہ اکثریت ہی کا جو فیصلہ ہے مطلب جو چاہتے ہیں اس کے مطابق ہی ہم آئیں ہیں تو اس کے لیے ہم مجھے میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ اگر ہمیں زیادہ سے زیادہ مطلب جو پروگرامس ہو رہے ہیں ثقافتی پروگرام جو بزم وغیرہ ہو رہی ہے اور بزم جامعہ کے تحت بھی بہت سارے نئے پروگرامس اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر دیں آپ تو وہ ہم لوگ کی پرسنل پرسنالٹی میں ایک نکھار کا ذریعہ بن سکتا ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ اسٹیج پہ آنے کا موقع مل جائے جی ہاں اس سلسلے نہیں میں سوچ رہا ہوں اس سلسلے میں مزید ہم لوگوں نے جو سوچ کے رکھا ہے وہ آپ اگر کوئی وقت متعین کر دیں تو مل کے ہم بات کر لیں آپ سے بلکہ کلاس والوں کے سامنے بات ہو جائے سارے کلاس والے بھی آ جائیں ہاں پھر تو بہت بہتر ہے شکریہ ایسا ہو جائے تو سر ہم لوگوں کے بہت آسانی ہو جائے گی ٹھیک ٹھیک تھینک یو السّلام علیکم